مصنف کی حیثیت سے پریشانی یا خود پر شبہ کرنا ایک عام تجربہ ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے کچھ مفید طریقے یہ ہیں لکھنے کی عادت کو برقرار رکھیں باقاعدگی سے لکھتے رہیں چاہے آپ کو اپنی تحریر میں کمی محسوس ہو یا یہ مشق آپ کے اعتماد کو بڑھا سکتی ہے چھوٹے اہداف مقرر کریں بڑے منصوبوں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں یہ آپ کو منظم رہنے میں مدد کرے گا اور ہر کامیاب قدم کے بعد آپ کو حوصلہ ملے گا اپنی کامیابیوں کو یاد کریں ماضی میں جو آپ نے اچھی تحریریں کی ہیں یا کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو یاد کریں یہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد دلائے گا اپنے مصوبوں کو کسی قریبی دوست یا کسی ساتھی کے مصنف کے ساتھ شیئر کریں ان کی رائے آپ کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دے سکتی ہے ذہنی دباؤ کو کم کریں خود کو آرام دیں مثلاً مراقبہ ورزش یا کسی مشغلہ میں مشغول ہو جائیں یہ آپ کی تخلیقی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے منفی خیالات کو چیلنج کریں جب آپ کو شبہ ہو تو خود سے سوال کریں کہ آیا یہ خیالات حقیقت پر مبنی ہیں یا محض خدشات ہیں ان خیالات کا منطقی تجزیہ کریں مصنفین کی کمیونٹی میں شامل ہوں دوسرے مصنفین سے جڑیں ان کے تجربات سننے سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ احساسات معمول ہیں اور آپ کو مدد ملے گی ان طریقوں پر علم کر کے آپ اپنی پریشانی اور شبہات پر قابو پا سکتے ہیں اور لکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں